पुरणपोळी बेसनाचे लाडू रव्याचे लाडू पेडे जिलेबी खाजें फेनोयो चकली दोश दोदोल नेवरी बिबिका शंकर पाळी मुगाचे लाडू उकडे तांदळाचे लाडू आलें बेलें येलापे बुल्लिना खाजूर रवा केक गाजराचो हलवो गाजराचो केक गुलाब जामून रसगुला कुंदा मैसूर पाक तेवयो शाबूदाण्याची खीर